आङो जेनेबा बिबार गायनाय समाव आइजेंफोरखौ जोंनो गोबां नांगौ जायो जेरैहाय जोङो टाबाव टाबाव होनानै बिबारनि बेगर बा फुलिखौ जों टाबाव मोजांहाय जोथोन लानानै हा होनानै गोबोर होनानै जोङो मोजांहाय जावायनानै मोजांहाय गायबाय टाबाव गायनानै ओमफ्राय हाग्राफोर जायोबा जों खन्थिबारिजों एरखुनानै जोङो मोजांहाय बेनि बिबार गायनायनि फुलि रज'नायनि सेर सेरखौ जोङो हाग्राफोरखौ फुनानै मोजांहाय होनानै जों दै होयो माब्लाबा माब्लाबा सम सम गोरान जायोबा दैफोर होबाय होनानै जोङो बिबारखौ मोजांहायजों गायो आरो आङो मैगं थाइगं गायो हिसाबै मैगं थाइगं फोयो हिसाबै आङो मैगं थाइगं फोनोबाथाय जों सिगांआवनो हालेवहोबाय आंनि फिसायखौ आङो नांगालजों हालेवहोबाय नांगालजों हालेवहोखांनायनि उनाव हाथरफोरखौ मोजांहाय मिहि खालामबाय मैजों हाखौ समान खालामबाय समान खालामनानै गोबोर हासार होबाय गोबोर हासार होनायनि उनाव जोङो मैगंनि बेगरखौ गारनानै होबाय बा फोनानै होबाय फोना होखांनायनि उनाव बेनिफ्राय जोङो मैगंआ जेब्लानाखि रज'यो रज'ब्लाथाय हाग्राबो दोंसे दोंनै रज'बो फायो बा माब्लाबा हाफोरा मैगंआ रज'खांनायनि उनाव एसे गोरा जायो गोरा जायोब्ला जोङो खन्थिबारि लानानै हाग्रा दांग्रा आइजें खन्थिबारि लानानै जोङो जेनेबा हाग्राखौ जोङो एरखुबाय खन्थिबारिजों एरखुनानै जोङो मोजां हाय माने हाफोरखौबो मैगं साइद साइद हाफोरखौ जों खन्थिबारिजों मोजांहाय गुरै खालामनानै मोजांहाय जोङो जोथोन लायो जोथोन लायोब्लाथाय जोंनि मैगं थाइगंआ मोजां जायो बेनिफ्राय जोङो एसे देरोब्ला माने मैगं थाइगंआव जोङो माब्लाबा पाइपजों दै होयो माब्लाबा जों मटरजों होयो माब्लाबा जोङो बालथिंफोरजोंबो रोगानानै जोङो एसे एनै सारै सारै दै होब्लाथाय जोंनि मैगं थाइगंफोरा मोजां जायो बिखेखखरि जोङो मैगं थाइगं गायनो थाखाय जों नांगोल खन्थि मै बायदि मैयाजों जोङो हाग्रा दांनाय बेसादफोरखौ जों बाहायनाय जायो बेखिनियानो